सिंधी भाषा लाइ इहा अफ़वाह फ़ैली रही आहे त सिंधी भाषा ॾाढी कठिन आहे अॼु कल्ह जा माण्हू सिंधी भाषा कोन ॻाल्हाए सघनि था सिंधी भाषा ॻाल्हाइण लाइ ॾाढी दिक़त थींदी आहे ॿारनि खे सिंधी भाषा ॻाल्हाइण में बि ॾाढी मुश्किल थींदी आहे सिंधी भाषा लाइ इहो अफ़वाह फ़ैली रही आहे त इन करे अॼु कल्ह जा माण्हू पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी भाषा कोन सेखारींदा आहिनि छो त उन्हनि खे लॻंदो आहे त सिंधी भाषा हिकु कठिन भाषा आहे पर अहिड़ो न आहे सिंधी भाषा ॾाढी सरल भाषा आहे ऐं असांखे नंढपण खां ई सिंधी भाषा ॻाल्हाइणु खपे छो त सिंधी असांजी पंहिंजी भाषा आहे सिंधी भाषा पुराणे वक़्ति खां ई हलंदी अचे पई सिंधी भाषा ॾाढी सुठी भाषा आहे ऐं मिठी भाषा आहे इन करे असांखे सिंधी भाषा ई ॻाल्हाइणु खपे ऐं सिंधी भाषा खे अॻिते वधाइणु खपे सिंधी भाषा ॾाढी सुठी ऐं असांजी पंहिंजी भाषा आहे